हेलौ औ औ मा मा ना मा लकेल ना

औ औ दङ ना सिंगि दं नास्राय दङ ओमफ्राय ना बालाबाथिया दङ ओमफ्राय नोंनो दायो केजियाव बे ना सिंगि बेफोरो माबा सयस' सातस' बेबादि ओमफ्राय औ बेसेबां कय केजि

गोरान दङ ओमफ्राय गोथाङाथ' गैया आं बेलेगनिफ्राय औ ओहो गोथाङा गैथ'आ आं माने बेलेगनिफ्राय बायस'नानैसो फानदों आरोना लाबोदों औ औ औ औ औ नाफामा दा एसे दंबावो लांफैनो हागोन नांगौबा औ बेसेबांसोनि नांगोन

औ औ ना गोराना मा नाखौ बोथिया गोरानखौ सेरसे औ जागोनदे दोनगोन आङो दंखायो बुरजायैनो आङो मैयासो लाना फैदों नालाय लांनो हागोन औ औ औ औ औ दोनगोन आङो लायनोबो नागेरबाय थाखादों नालाय गोथांखौबो लकेलखौ लांफैनो हागोन आं जेला लाइयो होमबा गाबोन लायनो नागेरदों नालाय लायबा आङो नोंनो लाबोबा फन हरना खोन्थाहरगोन आङो औ गोथांखौ बिसिबां नांगोन ए सेरसे औ औ औ जागोन दे औ औ